नमस्कार हाँ बताइए हाँ आप आइए हमारे यहाँ विक्टोरिया महारानी की तस्वीरें हैं और क्या कहते हैं वो जी और पुरानी पुरानी अंग्रेजों के ज़माने की तोप और क्या कहते हैं हाँ गोला पुराने पुराने हथियार और क्या कहते हैं वो ये हथियार वगैरह रखे हैं पुराने हाँ अंग्रेजों के ज़माने के ही गोले बम और क्या कहते हैं पुराने ज़माने के हवाई जहाज हैं उनके नेहरू के ज़माने के और महारानी विक्टोरिया की जो तस्वीर है और क्या नाम जो यहाँ पर आँय दो सौ पचास रुपए का एक टिकट है आपको कितने टिकट की ज़रूरत है हाँ ठीक है आपको चार पाँच टिकट आपकी बुक कर देते हैं आपके नाम से और आप आइए और हम हमारे पास ढेर सारी चीज़ें हैं आइए आप देखिए इन चीज़ों को पुराने से पुरानी चीज़ आपको दिखाई पड़ेंगी और रुपए भी आपके पास क्या नाम से आपको जो देखने की इच्छा हो वो आइए चलिए हाँ हाँ और ढेर सारी चीज़ें हैं आप कितनी चीज़ें देख सकती हैं ये आप पर निर्भर करता है और क्या चीज़ आपको तो हाँ हाँ ये आप पिलसन रबड़ की ये तो ये एक म्यूज़ियम है इसमें क्या नाम से आपको पुराने से पुराने सामान देखने को मिलेंगे और कॉपी किताब के और आपकी बात है तो वो आप जितने की कॉपी या कौन से क्लासेज़ के हैं ये बताइए उन क्लासों के कॉपी और किताब निकाले जाएँगे पिलसन पटरी रबड़ की आपकी ज़रूरत है तो उसको आप बताइए उसका भी आँय अब क्लासेज़ आप बता दें तो आँय हाँ तो हाँ हाँ तो मान के हाँ तो ये मान के चलिए कम से नौ हज़ार दस हज़ार रुपए तक की आपको मिल जाएगी ठीक है आपको डिस्काउंट कर दिया जा रहा है आपको क्या नाम से जो होगा उस पर पाँच पर्सेंट की डिस्काउंट हो जाएगा आपका कम से कम आपको दस पर्सेंट डिस्काउंट दिया जाएगा तो दस पर्सेंट क्या आपका अगर उनसे आठ हज़ार का अब बनेगा अब तो आप बताएँ कि इतने तक का चहिए तब उसी मुताबिक हम डिस्काउंट बताएँ आपको ठीक है नमस्कार और और और जो चीज़ लेना हो आप और आपको खरीदना है कॉपी किताब बैग वगैरह या बच्चों के युनीफॉर्म वगैरह और इन सबके लिए आपको मिल जाएँगे और आँय से और पचपन सौ से शुरू है और छह हज़ार पाँच सौ तक का आइए आपको ढाई सौ का मिल जाएगा और ये फूल आर्ट अगर इसको अगर आप ले जाना चाहें गमले में है आप दिखाना चाहेंगे आपको घर सजाना चाहेंगी तो ले जा सकती हैं हाँ अच्छी से अच्छी चीज़ है आपको अच्छे से अच्छी चीज़ मिलेंगी जो आपको देखने में बहुत अनमाेल लगेंगी और बहुत अच्छी लगेंगी घर की सजावट भी आपकी बढ़ जाएगी और आप ले जाएँगे एक बार तो हमेशा आप दौड़ दौड़ के इसी दुकान पर आएँगे महंगा आपको नहीं देंगे आप आइए तो मैडम आप आइए आपका दिया जाएगा सही रेट से दिया जाएगा ना ज़्यादा महंगा होगा ना ज़्यादा सस्ता होगा और अच्छा सा अच्छा होगा आपको और नमस्कार